میں جب بھی اپنے خاندان یا دوستوں کے ساتھ پکنک پلان کرتا ہوں تو ہم اکثر کیسی نیچرل کسی نیچرل جگہ جانے کا سوچتے ہیں جیسے ایک پارک ہو گیا تالاب کے پاس یا کوئی ہلی ایریا مجھے ایسا ایریا چاہیے جہاں شور شرابا سے دور ہو ایک ایسی جگہ پسند ہے جہاں ہرا بھرا ماحول اور پانی کی آواز ہو اور ہوا بالکل فریش ہو ہم لوگوں کا فیورٹ پکنک اسپاٹ ایک لوکل ڈیم ہے جو شہر سے تھوڑا باہر ہے وہاں ہم صبح صبح نکلتے ہیں اپنے ساتھ گھر کے بنا ہوا کھانا لے جاتے ہیں جیسے کہ بریانی سموسہ جوس پزا وغیرہ بچوں کے لیے اسنیکس اور گیم بھی لے جاتے ہیں پکنک کا مزہ تبھی آتا ہے جب سب مل کر بیٹھ کے کھانا کھائیں گیمنگ کرے اور گیمز بچوں کے سر گیمز کھیلے وہاں کی خوبصورت سینری اور شانتی ہم ہمیں ہر روز ایک دوڑ بھاگ سے دور لے جاتی ہے میں یہ جگہ اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہاں کی ہوا بالکل صاف ہوتی ہے شہر کی طرف پلیوشن نہیں ہوتا وہاں جا کر دماغ کو سکون ملتا ہے ہم اکثر نیچرل فوٹو گرافی بھی کرتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی سی ٹریکنگ بھی کر لیتے ہیں میرا چھوٹا کزن اور بھائی بہن لوگ بھی وہاں بہت انجوائے کرتے ہیں عام طور پر اگر پکنک کا پلان ہو نہ ہو تو میں اپنے فری وقت فیملی کے ساتھ مووی دیکھ کر گزارتا ہوں یا کبھی کبھی ویڈیو گیمز کھیلتا ہوں کبھی کبھی میں صرف واک پر چلا جاتا ہوں یا ٹریک پہ بیٹھ کر میوزک سنتا ہوں میرے لیے فری وقت کا مطلب ہوتا ہے ریلیکس ہونا اپنے آپ کے ساتھ ٹائم بتانا مجھے ڈرائیونگ اور لکھنے کا بھی شوق ہے تو جب بھی موڈ ہو تو میں اپنے ڈائری میں لکھتا ہوں یا کچھ کریئیٹیویٹی اسکیچ بناتا ہوں مجھے ڈرائنگ کرنا بہت پسند ہے میں ڈرائنگ کرتا ہوں کبھی کبھی اپنے بھائی کے سکل کا ڈرائنگ کر دیا کبھی جووکر بنا دیا کچھ کر دیا تو اسکیچ کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے مجھے اندر سے خوشی اور سکون دیتی ہے آج کل کی بزی لائف میں ہم سب کوچھ چاہیے ایک ہم اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرے اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے کوئی اچھا جگہ ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں چاہے پکنک ہو یا سمپل گیمنگ لگاؤ ہو یا کوئی ایسا جگہ جہاں سب سے زیادہ اچھا سکون فیل ہو ویسے جگہ پہ جاتے ہیں اور ہم اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں یہ یادیں ہی ہے جو زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹینٹ ہے اور جو پلیلی ٹائم ہم اسپینڈ کرتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ وہ ایک میمورز ہوتی ہے جو ہمارے لائف میں کبھی بھی اس کو پیچھے مر کر دیکھتے ہیں تو وہ وقت وہ ٹائم مجھے یاد آتا ہے کہ کیسے میں نے فیملی کے ساتھ وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا یہ ساری چیزیں پکنک کرنا دوستوں کے ساتھ گھومنا بائک رائڈ کرنا ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ندی کنارے پکنک کرنا یہ سب ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ